जी हां मां जॾहिं मुंहिंजे स्कूल में हुअम तॾहिं मां हुते ई ड्रॉइंग सिखी हुई मां सिंधी स्कूल में पढ़ियलु आहियां मां राजकोट में स्वामी टेऊराम सिंधी हाई स्कूल में पढ़ियल आहियां ऐं असांखे हुते अठे दर्ज़े खां ॾाढी ई सुठी ड्रॉइंग सेखारींदा हुआ असांजा सर हुआ आशर सर नरेश आशर हुननि जो नालो हुओ ऐं ॾाढी सुठी ड्रॉइंग सेखारींदा हुआ असांजो ड्रॉइंग जो पीरियड रोज़ु हूंदो हुओ ऐं सर असांखे ड्रॉ करणु सेखारींदा हुआ हिन खां पोइ उन्हनि असांखे पेंटिंग जा कलर जेके सेखारा उहो त ॾाढा सुठी तरह सां सेखारिनि जेके पेंटिंग जा कलर हूंदा आहिनि जेके पाणीअ वारा रंग हूंदा आहिनि उहे हुननि असांखे ॾाढा सुठी तरह सां सेखारिया बिल्कुलु ईअं लॻंदो ॼाण असां कोई बि दृश्य ठाहींदासीं त लॻंदो जॾहिं कुदिरत दृश्य भई ठहियो कुदरत ई उहे शयूं भई असां ठाहियूं हुजनि ईअं पियो लॻे ॼाण उनमें कुझ बि नकली न लॻंदो हुओ सभु असली लॻंदो हुओ त हुननि असांखे ॾाढी सुठी तरह सां ड्रॉइंग सेखारी इन खां पोइ इहो जेको कोर्स आहे मां आदिपुर में चई थी सघां आदिपुर में मॉडन स्कूल जा हिकु सर आहिनि बाबू सर उहे ॾाढो सुठो ड्रॉइंग ऐं आर्ट सेखारींदा आहिनि ऐं इन खां पोइ हिते आदिपुर गांधीधाम में हिकु भावना खत्री मिस करे बि आहिनि उहे बि ॾाढो सुठो ड्रॉइंग ऐं आर्ट सेखारींदा आहिनि ॾाढा हुननि हिननि जो नालो आहिनि फील्ड में ऐं इनखां पोइ मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे ड्रॉइंग जो मूंखे पेंटिंग जो बि शौक़ु आहे मूंखे आर्ट एंड क्राफ्ट में बि ॾाढो शौक़ु आहे अगरि मूंखे करिअर में फ्यूचर में अगरि मूंखे चांस मिलंदो हिन फील्ड में हिकु सुठो चांस मिलंदो त मां ज़रूरु अॻियां वधण जी कोशिश कंदसि ऐं उन लाइ मूंखे केतरी बि महिनत करणी पए त मां ज़रूरु कंदसि